जायगायारि रांखान्थियाव बर' रावखौ माबोरै बाहायनाय जायो जेरै बेफार आरो फालांगियाव बेनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ' जायगायरि रांखान्थियाव बर' रावखौ गोबाङै बाहायनाय नुनो मोनसै जोंनि जायगायाव गोबां गुबुन गुबुन हारिफोर दङब्लाबो जोङो बांसिनै बैफोर हारिफोरखौ बर' राव सोलोंनायखौ नुनो मोनसै जेनबा जोङो जोंनि जायगायारि हिसाबै जोङो दतमा बाजाराव थाङोब्ला जोङो बबेबा मोनसे बेसाद बेसाद बायनो थाखाय जोङो सोङोब्ला जोंनि रावजोंनो जोङो सोङोब्ला बेसोरखौ जोंनि बर' रावजोंनो रायज्लायनानै माखासे मुवा बेसाद नांगौ जानायफोरखौ हरनायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जोंबो गुबुन हारिजोंब्लाबो जोंनि रावखौनो बाहायनानै जोङो जोंनि नांगौ मुवाफोरखौ लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनसै बिनि अनगायैबो बेफोर फालांगियाव जोंनि बर' हारिफोरा दानि जुगाव गोबां साख्रि बाख्रि मोनैनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिफोराबो बेफार फालांगियाव गोबां ओंखारनायखौ नुनो मोनसै आरो बैफोर बेफार फालांगि खालामनायाव मोनसेल' हारियाथ' खालामा बेफार फालांगिखौ गोबां हारिफोरानो खालामो बे हिसाबै लोगो दोगो जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे लोगो दोगो जानायफोराव जोंनि बर' रावखौ गुबुन हारिफोराबो सोलोंनायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो जोंहाबो बेबायदिनो गोबां नांगौ मुवा जेरै मैगं थाइगं लायनोब्लाबो जोङो गुबुन हारिनाव जोङो बर' रावजोंनो रायज्लायनानै जोङो लाबोनो हायो ना बेदर लायनो थांब्लाबो जोङो बर' रावजोंनो गुबुन हारिब्लाबो जोङो बर' रावजोंनो लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो गानग्रा जोमग्रा थाव साफुन लाबोनांगौ जायोब्लाबो जोङो जोंनि बर' रावखौनो बाहायनानै जोङो लाबोनायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो जोंनि बर' रावाबो गोबाङैनो जौगानाय हिसाबै गोबाङैनो जेरावबो गोसार जोबबाय

जोंहाबो थांना थानायनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन रावखौ रोङाब्लाबो जोंनि जायगायारि दतमा एरिया आव जोङो जेनोबा बर'नि अनगायै गुबुन बासा रोङाब्लाबो जोङो बै रोङै मानसिफोराबो बेफार फालांगि खालामनो थाङोब्ला एबा मुवा बेसाद बायनो थाङोब्ला बेसोरो जेबो लाजिनाङा लासिनो गावनि रावजोंनो बर' रावजोंनो बायनानै लाबोनो हायो